हॅलो आयशा आगो तुका कितें सांगूं हांव आयज ग्रुमींग हातुंतल्यान फेस क्रीम ऑर्डर केली जाल्यार ती फेस क्रीम मगो लायली लायतकच म्हाका सगळ्यो बारीक बारीक पुळयो कश्यो येवपाक लागल्यो मगो फूल तोंड म्हजें सुजिल्ल्या सारकें जालें आनी रॅशीज आयल्यो म्हाका कितें करचें तेंच कळ्ळें ना हांवें ह्या क्रिमीचे रिव्यूज बरे आसा म्हणून क्रीम ऑर्डर केल्ली पूण म्हजी म्हाका दिसता ती स्कि स्कीन सँसिटीव आशिल्ल्यान ही क्रीम सामकी म्हाका डिफॅक्टीव साबीत जाली आख्खी स्ट्री आख्खी म्हजे स्किनीक सगळेच कडेन रॅड रॅड रॅशीज कशे आयल्यात सगळे तांबडे फोड कशे आयल्यात आनी म्हाका खाज येवपाक लागली ती क्रीम वापरतकच कळ्ळें तीच क्रीम मगो म्हज्या चलयेनूय बी लायली जाल्यार ताकाय बी सेम जावपाक लागलें म्हणजे आतां ही क्रिमच डिफॅक्टीव आसपाक शकता किंवा ती कंपनी बरी नासपाक शकता म्हणटकच हांवें तुका कंसल्ट केल्लें न्हय म्हणजे तुका तुका सांगिल्लें न्हय ती क्रीम घे म्हणून तेन्ना तूं ती क्रीम घेवनाका कारण म्हाका जो पळय ताजो पळय वायट परिणाम जाला क्रिमीचो आनी म्हज्या चलयेक बी ताजो वायट एक्सपिरियन्स आयला ताजे वेल्यान कळटा की ही क्रीम सारकी न्हय आं ही डुब्लिकेट आसपाक शकता म्हणूनच तूं ही क्रीम घेवपाच्या भानगडींत पडनाका तूं आनी खंयचीय दुसरी क्रीम वापर ही क्रीम तूं घेवनाका कारण ही हांवें फेस क्रीम घेतिल्ली ती म्हजो आख्खो चेहरो पळय काळो पडला आतां म्हाका सारकें स्कीन बर्न जाल्ल्या सारकें जाता लाशिल्लें कशें जाता आख्खी स्कीन म्हजी न्हय करपल्या दोनूय सायडीन तशेंच म्हजे चलयेचीय बी सेम जाल्या गत म्हणटकच आतां फाल्यां हांवें डॉक्टराचो अपॉयंटमँट काडला हांव फाल्यां डर्मेटॉलॉजिस्टा कडेन वचून ही क्रीम लायिल्ली म्हणून तिका सांगचें पडटलें आतां ती कितें सांगता तें पळोवया खऱ्यांनीच ही क्रीम खरेंच डुब्लिकेट क्रीम

आं कितें म्हणटा शी ना गो हांवें ती ऑनलायन ऑर्डर केल्ली पूण आनी कोणा कडेन तरी म्हाका म्हाका न्हय शिल्पाक विचारपाक जाय आशिल्लें ताणेंय हीच क्रीम लायिल्ली पूण तें म्हाका तेंच सांगतालें आपल्यान एक क्रीम ऑर्डर केल्ली मगो पयली पयली बरो रियॅ बरो रिजल्ट आयलो मागीर मागीर आपली स्कीन सडनली अशी म्हणजे ताज्या तोंडार मुमरां नाशिल्लीं ती क्रीम लायतकच खंय ताज्या तोंडार खंय मुमरां आयलीं आख्खें आपलें तोंडच पाड जालें म्हणपाक लागलें ताणें तरी एक दोन तीन दीस वापरली हांवें फस्टच युजाक म्हजें तोंड आख्खें पाड जालें आख्खे रॅशीज आयल्यात तोंडाक म्हणटकच म्हाका फाल्यांचे फाल्यांच डॉक्टराक दाखोवचें पडटलें आनी हांवें सोमतीच ती क्रीम वापरपाची बंद केल्या तेन्ना तूं आनी परत ती क्रीम हाडपाचे भानगडीन पडनाका हेंच सांगपाक तुका फोन केल्लो गो कळ्ळें क्रीम हाडीच नाका तूं दुसरी खंयचीय क्रीम हाडून वापर पूण हांवें ही जी पळय ग्रुमींग अन् अंडर पळय जी क्रीम हाडल्या ती खरीच बरी न्हय एकदम वायट आनी बकवास प्रॉडक तूं ताजे खातीर वचच नाका आं बरें